हाँ सर आपके दुकान में कौन कौन से गहने हैं हाँ तो मेरे लड़की की शादी हुई है सर पड़ी है सर मुझको गहना लेना है कितना भारी सोना है कितना भारी चानी है

हाँ हमको हमको हमको गहना लेना है हाँ सर हम हाँ सर त ए यह हैं कि हम उसको है हार लेना है आ हार सेट लेना है मेरे लड़के की शादी में पायल लेना

तो कुछ क कम करिए सर तो सर हमको हाँ हमको हाँ हाँ सर हमको लेना है दस बारह लाख का गहना लेना है आपके यहाँ कम करिए हाँ हाँ सर हमको लेना है हार लेना है हाथ में चूड़ियाँ लेना है आ पायल लेना है बिछुआ लेना है हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया आपके दुकान में बढ़िया बढ़िया डिजाइन है न ठीक है सर हम आएँगे आपके यहाँ गहना लेने के लिए

हाँ सर हम आपके यहाँ आएँगे तो गहना लेंगे दस बारह लाख का लेंगे कुछ कम कर देना

ठी ठीक हाँ सर ठीक है हम हमको हार सेट लेना है हमको तम पायल लेना है सब चीज़ लेना है कुछ कम करके आप दे देना ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते नमस्ते सर